अ नोंनाव एम्फौ लादोंना नोङो ओरैनो केजि आवलाय बेसे बेसेनि फानोथो आरो केजि आव आसि थाखा माबायाव पवायाव होनबा अ एक्स' साथि थाखा होनबा एम्फौवाथ' जेनेबा माबाबाय ओमफ्राय बे माबायालाय इन्दि सिफोरालाय मार्केट आव बेसेबां दाम

अ रेट आव औ औ औ औ दा एसे खम बेस जाया ए मारकेट आव

दा बर्त'मान माने फास हाजारआनो रानिं सोलिबाय थायो आरो ए दा एम्फौखौलाय दा बेसे बुरजाथो दङ बै एम्फौ

बिस फसिस केजि जायो आरो बिदिब्ला होनब्लाथ' द्लामैनो फैसा मोनो होनबाथ' बिस केजि आवथ' ओरैनो माबा जाखाबाय दुइ हाजार दुइ हाजारनि गेजेरावथ' एसे आरो खम बेस जाबावगोन माबायाव फाननायावलाय एसे माबा जाखायो नङा होनबा बुरजा लाङोबाथ' खमायखायोआनो जाहैबाय औ होनब्ला दा एम्फौ फिसिनानैबो द्लाम फैसा माबानो आर्जिनो हायो आरो खामायनो हायो आरो औ फिथोबाथ' फिथोबालाय बेसे केजि औ औ औ